आंथ' उन्दै समाव बेफोरबायदि नुवाखैमोन दा बिफां लाइफां दानफायनाय आरो हाग्रा बंग्रा जोबस्रांलाजोबनायाव जोंनि आबहावा सानदुंफ्रा बांसिन दुंदों आरो आबहावाफ्रा सोलायदों जिब जुनार बुथारनाय आरियावबो आबहावाया बुहुम आबहावाफ्रा सोलायनाय जादों आरो बे गान्नाय बुहुमनि गासैबो काल्सारानो गान्नाय जोमनाय जेरै आलादा जाथिफोराबो बेफोरबादि गान्नाय जोमनायफ्राबो जानाय मुवाफ्राबो सोलायजोबनाय जादों आरो आरो बुहुमनि दुंनाय आरिफ्राबो बांसिनानै जाबाय आरो बेफोरबायदिनो इन्डास्ट्रि आरो गिदिर गिदिर माबा इन्डास्ट्रि खुलिनाय आरि फेक्टरि बानायनायनि थाखायनो उखुन्दै गनानै बिदिनो बेमार आजार आरि दुंनायफोरा खहाफोरा बुहुमाव सोमजिदों आरो बेफोरो बेफोरबायदिनो सोलिनानै मानसिफोरा गोबां खहा जाबाय आरो आरो बिफां लाइफां बिफां लाइफां दान्नायनि थाखायबो जिब जुनारफ्राबो जिउ गोमानांनाय आरिफ्रा सोमजिदों आरो बे मानसि दैफोराबो ओ माबासिम दुंनाय अखा हानानै बांसिन बाना जानाय आरिया बुहुम आबहावायाव सोमजिदों बेफोरबायदिनो बेफोरबायदियैनो बुहुमाव सोलाय सोलायनायखौ नुनो मोन्नाय जादों नुनो मोन्नाय जादों आरो बेफोर बेफोरबायदि सोलिबाय थायोब्ला मानसिफोरनियाबो खहा जानो हागौ